तुसेंगी पता गै जियां स्हाड़े डोगरे दे जियां बाबा कालीवीर दी चौकी होंदी ऐ ते कालीवीर दी चौकी जेल्लै होंदी उद्धर अपने देवते जेह्ड़ा कुल देवता ऐ स्हाड़ा ओह्दी चौकी होंदी ऐ स्हाड़े घरें घरें गी चौकी होंदी ओह्दी बावे दी ते कन्नै जिन्ने बी एह् न जेह्ड़े साढ़े डोगरे रीति रिवाज होंदे जियां जियां देयाली होई गेई देयाली पर अस बम्ब फोड़ने होन्ने जियां बम्ब बुम्ब ठोआलने ते होर देयाली पर मतलब एह् के करने होन्ने अस अपनै होर होई गेआ जियां रक्खड़ी होई गेई रक्खड़ी पर अस मतलब भैनां आंदियां घर घर आइयै रक्खड़ी रूक्खड़ी बनांदे रक्खड़ी रूक्खड़ी बनाइयै फ्ही मठाई मठुई बी आह्नदे कन्नै ते ओह्दे बाद अपने ओह् आई गे करवाचौथ आई गेई करवाचौथ पर मतलब जनानी जेह्ड़ी स्हाड़ी जेह्ड़ी बरत रखदी ऐ बरत बुर्त रक्खियै ते फिर उन्दे अपने शा मतलब पूरी ध्याड़ी उन्नै बरत रक्खना ते पानी पूनी कक्ख नी पींदे नेईं रोटी राटी खानी किश नी ते रोटी रूट्टी खाइयै रोटी रूट्टी फिर ओह् रातीं गै खंदे न ते पैह्ला बरत पोआरियै जिन्ने धोड़ी ते नेईं एह्दे एह् होई गेआ ते कन्नै अपने जेह्ड़ा एह् आई गेआ जन्म जन्माष्टमी जन्माष्टमी होई गेई जेह्ड़ी एह्दे पर अपने गुड्डियां गाड्डियां चाढ़दे न गुड्डियां गाड्डियां चाढ़दे निक्के निक्के जागत सारे ते इस ध्यार पर